जय झूलेलाल मुंहिंजे घर में भारत गैस आहियो आहे पर मां जंहिं महिल हुओ सिलैंडर हुओ उहो लिक पियो करे हाणे घर में ॾाढी बदबू गैस जी ॾाढी बदबू थी वेई आहे हाणे मां तव्हांखे भारत गैस वारे एजंसीअ खे फ़ोन कयां थी इअं मूंखे जीअं बि करे सिलैंडर असांखे बदिले करे ॾेई वञो छो कि घर में सिलैंडर लिक करण जे करे घर में गैस लि बदबू फहिलिजी वेई आहे ऐं घर में परेशानी थी पेई आहे घर में महिमान अची विया आहिनि मां घर में रोटियूं आदि नथी ठाहे सघां इनकरे मूंखे जेतिरी बि जल्दी थी सघे मूंखे सिलैंडर बदिले करे ॾेई वञो ऐं मां मूंखे ॾाढी परेशानी थी थिए सुबुहु लाकू असां घर में कुझु बि शइ न ठाहीं आहे चांहि तक असांजे घर में न ठहीं आहे जेको बि थी सघे तव्हां पाणि माण्हू मोकिले करे सिलैंडर मोकिलियो ऐं असांखे परेशान नी न झेलिणी पए